आं संनो लानायखौ आंनि न'खरनि मामि बाबामोना न'नि मानसिफोरा संनाय खावनायखौ लानानै बिरात मोजां मोनो मानोना आं संनाय खावनायाव एसे आखा फाखा